तव्हां असांजी सिंधी भाषा जे बारे में कुझु ॿुधायो जय झूलेलाल सिंधी भाषा सिंधी भाषा त असांजी सिंधी ॿोली मिठिड़ी ॿोली अञा हिन खां वधीक छा चई थो सघिजे पियो मतिलबु असां हिन जे लाइ शुरू कयूं त ख़तमु थियणु ॾाढी मुश्किलु आहे असांजे सिंधी ॿोली चवंदा आहिनि मिठी ॿोली आहे जॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो असां पंहिंजे सिंध खां अलॻि थियासीं त सिर्फ़ु पाण सां गॾु हिकु मिठी ॿोली इहे सिंधी ॿोली खणी आहियासीं ॿियो कुझु बि न खणी आहियासीं साण सिंधी ॿोली जेका असांजो वजूदु आहे जंहिंखां सवाइ असां कुझु बि न आहियूं सिंधी ॿोली अगरि न हुजे हुआ असांजी भाषा न हुजे त असां खां माण्हू पुछंदा तव्हां केरु आहियो असां न गुजराती आहियूं त मराठी आहियूं न पंजाबी आहियूं जंहिंखें पंहिंजो पंहिंजो देश आहे पर असां सिंधियुनि खे ई पंहिंजो देश न आहे पर हिकु ॻाल्हि आहे त असांखे पंहिंजी ॿोली आहे जंहिंखें असां असांखे जेका पंज हज़ार साल पुराणी आहे जेका चवंदा आहिनि सिंधी संस्कृत जी ॼावी आहे या संस्कृत सिंधीअ जी ॼावी आहे इहो बि अञा ख़बरु न आहे तर ऐं जेके वेद ऐं पुराण रचा विया हुआ चवंदा आहिनि त सिंधू नदीअ जे किनारे ते रचा विया त असांजी ॿोली सम्झो था तव्हां केतिरी न पुराणी आहे सिंधी ॿोली जंहिंमें सिर्फ़ु पंहिंजाप पंहिंजो पण अपना पण जीअं चवंदा आहियूं सभु उहो ई आहे सिंधी पाण में रिलणा मिलणा जीअं त हिंदुस्तान पाकिस्तान थियो विरिहाङणो थियो त सिंधी जॾहिं आहियां त कंहिं गुजरात में कंहिं राजस्थान में कंहिं महाराष्ट्र में कंहिं पंजाब में त कंहिं मद्रास में सॼे हिंदुस्तान में पखिड़िजी विया मज़बूरियूं बि हुयूं छाकाणि त असांखे पंहिंजो देश न हुओ पर उन जे करे हुननि खे जंहिं देश में रहिया उन जी उन्हनि खे ॿोली सिखिणी पई छो त उन उन सिखण खां सवाइ उहो पंहिंजो अॻियां वधी न पिया सघनि पर हुन सां गॾु हुननि खे पंहिंजी ॿोली संभाले बि रखणु घुरिजे जेकॾहिं असां पंहिंजी ॿोली संभाले रखंदासीं त असांखे पंहिंजे जड़ुनि सां हमेशा जुड़िया रहंदासीं पंहिंजे सिंध खे असां हिंद में ई सिंध खे सम्झंदासीं की असांजे हिंद में ई सिंध आहे सिंधी ॿोली असांखे जेको पंहिंजो पण चवंदा आहिनि न पर परावनि वटि एतिरी असांखे इहा न मिलंदो आहे पंहिंजो पण जेको दुखु दर्दु असांखे कंहिंसां विरिहाए था सघूं त असां पंहिंजनि सां ई विरिहाए सघंदासीं त सिंधी माण्हू हूंदा जेके असां ॿोलीअ में ॻाल्हाईंदासीं त असां हिकु ॿिए जो पंहिंजो दुखु दर्दु सम्झी सघंदासीं हाणे असांजा सर ॿुधाईंदा आहिनि हिकु दफ़े किथे विया हुआ त ॾिठूं त हिकु माई ॿाहिरि घर जे ॿाहिरां विही रोए पई त हुन खे चयूं छो थी रोए तूं चई मां त मूंखे न घर मां कढी छॾियो अथऊं कई छो छो कढियूं अथऊम तोखे त पोइ घर में केर थो रहे चई मामी मांसी चाची ॿार मामी मांसी चाचीअ सां तव्हां रहनि चई ईअं कीअं घर जी मालकिन त तूं आहे चई हा पर हुननि मूंखे कॾहिं छॾियो आहे ईअं इन नमूने ई इहा ई ॻाल्हि असांजे मात्रभाषा याने की मादिरी जबान सां थी आहे जेके सिंधी माण्हू आहिनि उन्हनि पंहिंजे घर में हिंदी मराठी ऐं अंग्रेजी सिखी रहिया आहिनि उहा त स्कूल में बि सिखंदा पर उहो घर में बि ॻाल्हाइणु चालू कयो अथऊं ऐं पंहिंजी मात्रभाषा पंहिंजी ॿोली उन खे घर मां कॾहिं छॾियो अथऊं जेकॾहिं ॿोली न हूंदी त असांजो घरु कीअं हलंदो तव्हां ॿुधायो ॿोली जेका असांजो वजूदु आहे असांजे ॿारनि खे पहिरां त वॾनि जो कमु आहे असां पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियूं त सिंधी ॿोली छा आहे सिंधीअ में केतिरियूं न सुठियूं कविताऊं आहिनि शायरनि शायरियूं कयूं आहिनि गीत लिखिया विया आहिनि ऐं पहिरीं ॻाल्हि इहे त पोइ जी ॻाल्हि थी पर नंढा नंढा अखर ॿारनि सां ॻाल्हाईंदा रहूं उन्हनि खे पंहिंजी ईष्ट देव जे बारे में ॿुधायूं बहिराणे जे बारे में ॿुधायूं पंहिंजे लोक नाचनि जे बारे में ॿुधायूं अगरि इहो हर हिकु घर में माउ पीउ पंहिंजे ॿारनि सां थोरो थोतो रोज़ु ॿुधाईंदो ईंदो ऐं ॻाल्हाईंदो ईंदो ॿारनि सां अगरि ॿार सां नथो ॻाल्हाए त पाण में सिंधी ॻाल्हायो घटि में घटि ॿार ॿुधंदा उन्हनि जे कननि ते इहा अखर पवंदा त केतिरी न सुठी ॻाल्हि थींदी ऐं असांजी ॿोली चवनि था मरण जे कगार ते आहे जेकॾहिं हीउ सभु असां रोज़ु शुरू कंदासीं कंहिं रोज़ु पाण ॿारनि सां सुबुह उथण सां ईं हाए हैलो गुड मॉनिंग जी जॻहि ते जय झूलेलाल हरिओम चवंदासीं त ॿारनि में उहे असां गुणु विझंदा वेंदासीं ॿिजु वरी इहो जेको चवंदा आहिनि कंहिं बि ॿोलीअ जा ॿ माण्हू बि ज़िंदा हूंदा आहिनि त उहा ॿोली मरियलु न लिखी वेंदी आहे ख़ैरु असांजा त लखे माण्हू आहिनि सो असां पंहिंजा ॾिणु ॾिणु वारु ऐं पंहिंजा तौरु तरीक़ा जेके बि सिंधी आहिनि उहो सभु हाणे बि ज़ारी रखंदासीं ॿारनि खे ॾेखारींदासीं पंहिंजे शादीयुनि में जेके जॾहिं ॿार ॼमे थो शादियूं थियूं थियनि पियूं लाॾा था ॻाइजनि गीत था ॻाइजनि ॿारनि जे अगियां ॻाइजे उन्हनि खे बि ॿुधाइजे ऐं उन्हनि खे अगरि उहे ॻाए नथा सघनि त हुननि जे अॻियां उन्हनि खे ज़ोर सां आवाज़ु करे ॿुधाइजे जीअं उहो नचनि घटि में घटि नचंदा त उहा ज़रूरु उहो ॻाईंदा उहा ख़र्चु हणंदा त हीअ असांजी ॿोली कॾहिं बि न मरिंदी ऐं मरण जे कगार ते आहे पर असां हिन खे बचाए था सघूं पिया जय झूलेलाल